हम्मेसभ शरीरके स्वच्छ रखयके लिए सवेरे उठलहुँ तनी सुसुम पानी करि कऽ पी लेलहुँ ओकरबाद पी कऽ तनी हवामे सगरे बुललहुँ टहललहुँ घुमलहुँ ई स्वच्छ हमर बढ़िआँ रहतै ओकरबाद खानामे दालि रोटी खयलहुँ हल्का खयलहुँ ई शरीर बढ़िआँ रहय र रफुआँ नहि जादे खान् खाना खाइ छियै तऽ पेटमे खराबी करै लगै छै आ हल्का खाना खयलहुँ तऽ स्वच्छ बढ़िआँ रहल नहा ओकरबाद नहयलहुँ धोलहुँ पूजापाठ कयलहुँ ओकरबाद हल्का ख् हल्का खाना खयलहुँ चारि गो रोटी आ दूध एक डब्बू दालि खा लेलहुँ खा कऽ ओकरबाद फेर साँझकेँ घुमलहुँ टहललहुँ तनी तनी घूमना टहलना स्वच्छ रखय शरीरके लिए इएह श् शरीरके सुरक्षा करयके लिए छिकै सुसुम पानीसँ नहयलहुँ सुसुम पानी पीलहुँ स् ताजा खाना बनाए कऽ खयलहुँ बासी तेबासी नहि खयलहुँ इसभ करै छियै ईसँ हमर शरीर शरीर स्वच्छ रहै छै